हँ हेलो जी जी अररिया जिलासँ हँ तऽ जी हँ बताबू की जानकारी लै लेल चाहै छियै आरे बा ई तऽ जिलेमे काली मन्दिर यए अररियामे ही बहुत प्रसिद्ध मन्दिर यए ई काली मन्दिर हँ एहिठाम बहुत सिद्ध सिद्धि काली छियै आओर बहुत नियम तरीकासँ पूजा होइए ई काली मन्दिरमे बहुत सारा भीड़ लागै छै शनिवार मङ्गलवारके बहुत विधि विधानसँ हुनकर पूजा होइ छै हँ ओकर बाद ई अररिया जिला जे हमर यए बहुत मैथिलके बहुत बढ़िआँ ई अथी यए गढ़ यए एहिठाम अहाँक नओ टा प्रखण्ड यए अररिया जिलामे नओ प्रखण्ड यए आ नओ प्रखंडके मे बहुत सारा पञ्चायत यए आओर बहुत सारा फंक्शन होइए एहिठाम बहुत सारा मन्दिर भी यए सड़क रोड से भी यए हँ हँ हँ गार्डेन यए कि नहि अहाँके बगलेमे रानीगंजमे अहाँके चिड़िआघर बनल जा रहल यए बहुत विशाल चिड़िआघर हँ ओहिमे बहुत सारा पक्षी भी आयल यए सरकार द्वारा बहुत बहुत बड़ा प्राङ्गन यए ई अथीमे अहाँके चिड़िआघरमे बहुत दार्शनिक जगह यए बहुत बड़ा चिड़ियाघर बनि रहल यए हँ हँ बहुत जगह यए तऽ अहाँके विद्यार्थी सभके अहाँके खेलकूदके इएह टूर्नामेन्टसभ होइए बीच बीचमे क्रिकेटसभ फुटबॉल वॉलीबॉलसभ ई सभके आयोजन होइत रहैत यए